के केंस स्ट्रेट करता आल्हलें पर्मनंट

पर्मनंट जाय

चलता

कश तर सारकें उरपा ना

हा ऑके आनी कितें जालां आनी उरलां मातशें रावलां हय आ तेका आ येतलें गो

आ बरें ओके बाय बाय आ बरें आ बरें